वैसे तो मुझे सारे ही मौसम पसंद है और लेकिन मुझे बरसात का मौसम कुछ खास पसंद नहीं क्योंकि हमारे क्षेत्र में जब बरसात होती है तो हर तरफ कीचड़ ही किचड़ फैल जाता है और बरसात में कोई भी बिमारी बहुत ही जल्दी फैलती है इसलिए मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि उसमे लोग अधिक बीमार नहीं होते और उसमें कोई भी बिमारी किसी के ऊपर हावी नहीं पड़ती इसके अलावा उस मौसम में हमें तरोताजी सब्जियाँ खाने को मिलती है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा भला बना रहता है इसलिए मुझे सर्दियों का मौसम पसंद है इसके अलावा हम सभी लोग एक साथ बैठकर आग के पास आग को सेकने का आनंद ले सकते हैं जो की एक अच्छा तरीका है सर्दियों को व्यतीत करने का